थांनाय बोसोराव जालांनाय आंनि गोसोआव थाथाव थाव बाथ्रायानो जाबाय आं थांनाय बोसोराव बि ए पास खालामनो हादों बि ए पास खालामनानै आं एस टि स्कलारसिपबो मोनसे मोननो हादों आरो माखासे स्कलारसिप बो मोननो हादों आरो थांनाय बोसोरावनो आं लोगोफोरजों बाहेरायाव बेरायनानै गोजोननाय मोन्दों माखासे लोगोफोरजों बेरायनानै गोजोननाय मोन्दों आरो आं दा बेंटल कलेज आव एम ए फरायगासिनो दङ बड' दिपारमेन्ट आव थांनाय बोसोरनि आंनि माखासे गोसोआव थाथावथाव जाथायफोरा बेनोसै